हमसभ जे एखन दरभंगा जिलामे रहयवला लोक छी ई तऽ मैथिलीके मि द् दरभंगा आ मधुबनी मैथिलीके गढ़ छियै एहिठाम तऽ मैथिली प्रसिद्ध यए मैथलिए हमसभ सभदिन बाजि अयलहुँ हेँ आ एखनहुँ मैथलिए बजै छी मैथिली तऽ अपन मातृभाषा हमरा सभके तऽ मैथलिए भेल एहि दुआरे ई भाषा हमसभ खूब नीक जँका बजै छी आ लोकोकेँ बाहरिओ जे अबै छै जेना दोसर स्टेटके लोक अबै छै ओकरा नहि बाजय अबै छै तऽ ओकरो हमसभ सिखाए दै छियै कि मैथिलीमे एना ई भेलै आ एना ई भेलै से ओकरा सभके हम बुझाए दै छियै हमसभ तऽ बाहरो गेल रही तऽ बाहरोमे जे अपना भाषामे बात करियै तऽ ओसभ हमर मूँह तकैत छलय तऽ हम कहलियै एना मूँह की तकैत छह एकर मतलब ई भेलै आ एकर मने ई भेलै तऽ ईसभ तऽ मिथिलाके मैथिली भाषा सभसँ प्रसिद्ध छी मैथिली बजयके चाही सभकेँ मैथिलीसँ सम्बन्ध रखयके चाही एखन तऽ आब हर स्टेटमे अथी हर जिलामे जेना दरभंगा मधुबनी तखनसँ सीतामढ़ी तखनसँ अहाँकेँ पूर्णियाँ एहिसभमे जे मैथिलीके असल गढ़ मैथिली छी सभसँ छी मैथिलीके गढ़ अहाँकेँ दरभंगा मधुबनी ईसभ मैथिलीके गढ़ छी एहिठाम मैथिली हमरो सभसँ नीक मधुबनीके लोक मिथिल मैथिली बजैत छथि हुनका मैथिलीमे आ हमरा मैथिलीमे अन्तर जरूर भए जाइत छै मैथिली लेकिन बजैयके चाही मैथिली सीखयके चाही मैथिलीके मान सम्मान दयके चाही आओर की कहब